मुझे लगता है भारतीय समाज में हमारा एक ही धर्म है जो है भारत धर्म लेकिन वर्ण अलग अलग हो सकता है ले अगर कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई कृस्ट है यह अलग हो सकता है लेकिन हम धर्म से एक ही धर्म है हमारा धर्म भारतीय है अगर मतलब जो उनका धर्म है वह जो बोल रहा है हमारा सनातन धर्म में भी वही कहना करता मतलब कहते है लेकिन हम से दोनों दोनों को पसंद नहीं करते है लोगों विरोध करते हैं उनकी धर्म को लेकिन उस ऐसा नहीं करना चाहिए हम सब एक ही है हम सब भारत की लोग है हम ऐसे ही रहना पड़ेगा और मैं जो लोग विविधता करते हैं मैं एक एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हम भारत में रह रहे है अगर हम भारत में रह कर हम ख़ुद ही ख़ुद को मतलब विरोध करेंगे ख़ुद ही ख़ुद से मतलब विरोध करेंगे तो हमारा देश दिन ब दिन के मतलब डिक्रीज व कम होता जाएगा और दूसरे देश आगे बढ़ेंगे तो हम मेरे हिसाब से प्रति लोग एक दूसरे को सहायता करना चाहिए